हिन्दी भाषा की कुछ आम कहावतों और मुहावरे का हम अपने रोज़मर्रा की बातचीत में उपयोग करते हैं अपना उल्लू सीधा करना जैसे अकल पर पत्थर पड़ना अंधे की लाठी अंधेरे घर का उजाला इन कहावतों का उपयोग हम समय समय पर करते हैं जैसे अंधेरे घर का उजाला मतलब एक मात्र सहारा होना अकल चकरा जाना मतलब विस्मित होना अलग अलग खिचड़ी पकाना मतलब सबसे अलग अलग रहना अंगार उगलना मतलब कटु वचन बोलना अगर मगर करना मतलब टालने का प्रयत्न करना किसी बात को अंकुश देना मतलब वश में रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब स्वयं को हानि पहुँचाना अंधे को दीया दिखाना यानि मूर्ख को उपदेश देना ऐसे बहुत सारे का हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में आँखों का तारा होना अत्यंत प्रिय वस्तु या अत्यंत प्रिय होना ऐसे का उपयोग हम करते हैं ज़हर का घूँट पीना क्रोध रोक कर दिखाना या जान पर खेलना मतलब जोखिम का काम करना ऐसे का मतलब हम ऐसे कहावतों का भी यूज़ करते हैं गुल खिलाना मतलब कुछ नया करना गोलमाल करना मतलब घपला करना किसी काम में गुड़ गोबर करना यानि बना बनाया काम बिगाड़ देना चिकना घड़ा होना मतलब किस बात का असर न होना चिकनी चुपड़ी बातें करना मतलब बनावटी प्रेम दिखाना चुल्लू भर पानी में डूब मारना मतलब अत्यंत लज्जित होना चेहरे का रंग उतरना मतलब निराश होना या निराशा होना छक्के छूटना मतलब पराजित होना छोटे मुँह बड़ी बात यानि सीमा से अधिक केहना ऐसे बहुत से हम मुहावरे और कहावतों का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं और इस प्रकार हम हिन्दी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हमारे जीवन में करते हैं